जी हाँ बोलिए अच्छा तो क्या क्या चाहिए था आपको हाँ हाँ तो पैन कैसा जेल चाहिए है नॉर्मल चाहिए है हाँ हाँ होते हैं ना विन के तो आपको ब्लैक पैन ब्लू पैन दोनों चाहिए या सिर्फ़ ब्लू पैन चाहिए है या कलरफुल पैन भी चाहिए अच्छा अच्छा जी जी वह तो आपको मिल जाएँगे और जो क़ैंची है वह आपको छोटी चाहिए बड़ी चाहिए और पंचिंग मशीन जो है पंचिंग मशीन आपने बोला तो वह पंचिंग मशीन किस साइज़ की चाहिए मतलब जो डिस्टेंस ज़्यादा वाली चाहिए या शॉर्ट डिस्टेंस वाली चाहिए हाँ हाँ और क्या बोला था आपने टेप टेप टेप टेप तो उसमें आपको कलरफुल चाहिए है या प्लेन चाहिए है ओके और क्या पेपर क्या बोल रहे हैं आप ए फ़ोर साइज़ असाइनमेंट वाले उसके कितने पैकेट चाहिए आपको ठीक है तो आपका हो गया पाँच ए फ़ोर साइज़ पैकेट वन साइड लाइन एक विन का पैकेट ब्लू पेन वाला डॉट वाला एक कलरफुल पेन का पैकेट एक क़ैंची मीडियम साइज़ और एक पंचिंग मशीन हाँ जी तो इसका पूरा हुआ आपका ढाई सौ रुपये नहीं नहीं आपको डिलीवरी आ जाएगी आप ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन कर दीजिएगा या कैश ऑन डिलीवरी करना है तो कैश ऑन कर दीजिएगा नहीं उसके चार्जेस नहीं लगेंगे फिर वह आप रिटर्न करवा सकते हैं तो उसके लिए आपको ख़ुद आना पड़ेगा लेकिन आपको उसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे आपको कोई ना कोई सामान लेना पड़ेगा हाँ और उसमें भी आपको एक एक दिन मतलब जैसे आपका ऑर्डर अभी आएगा तो आप कल शाम तक अगर आप एक्सचेंज करने अगर आते हैं तो ठीक है अगर उसके बाद आएँगे तो फिर नहीं हो पाएगा हाँ आप एड्रेस भेज दीजिए तो आपका सामान आपके पास आ जाएगा जी जी जी धन्यवाद